जिन्ने बी बूह्टे लाओ बूह्टें कन्नै हरियाली बी शैल होंदी चार चबक्खै जित्थे दिक्खो बूह्टे कट्टे कटोआ करदे न कटोआ करदे न लाने आह्ला कोई बी नेईं ऐ घट्ट गै लभदे न घट्ट कोला घट्ट ज्यादा कोला ज्यादा बूह्टे लोआने चाहिदे लोकें तूतें दे होई गे होर होई गे खैरे दे नर्सरियें दे बहुत बड़े बड़े होर नर्सरियें दे औंदे लाने बास्तै लाड़ लगदे लोक फायदे बी दिंदे न हर इक चीज़ दे बूह्टे लगदे न होर फ्ही कुदें लौक प्लाटं लोआंदे न अपने घर सब्जिएं दे होई गे ओह्दे होई गे फ्रूट दे बूह्टे होई गे ज्यादा ज्यादा बाह्र घरै दे अग्गे लाओ बूह्टे हरियाली होऐ घर बी हरियाली रोऐ बाह्र बी हरयाली रोऐ धन्नवाद